मेरा बचपन जो है कि मैं ग्राम का बोल रहा हूँ प्रदीप कुमार मेरा नाम है जब बचपन में मैं स्कूल जाया करता था हमारे दादा ले के जाते थे अपने कंधे पर बिठा के और वहाँ स्कूल में छोड़ के आते थे तो मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि मेरा मन सिर्फ खेलने कूदने में लगता है और हमारे दादा हमेशा हमारी निगरानी में रहते थे कि ये पड़ रहा है क्या कर रहा है और मैं जैसे ही टाइम रहता था वहाँ से निकलकर चोरी से अपने घर में भाग आता था घर पर आने के बाद हमारे दादाजी जो थे हमको डांटते थे फटकारते थे की फिर तू पढ़ने जाया कर फिर लेके जाकर जबरदस्ती टीचर के पास बिठा देते थे और मारते थे एकाद थप्पड़ मार देते थे कहते थे कि तू पढ़ तो वहाँ पे मैं स्कूल में रोने लगता था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छी चीज़ है क्या है क्योंकि हमारे दिमाग में यही लगता है तो मैं मेरा खेलने कूदने में ही ज्यादा समय रहता था इसके बाद जब घर पे आता था तो घर पर होमवर्क मिलता था कि ये लिखो वो लिखो है जीरो पॉइंट से क ख ग घ ङ ये सब सारी चीजें कहते हैं लिखो तो हम लोग लिख के फिर उसके बाद हमारे दादाजी लेके जाते थे वहाँ पर बैठाते थे कंधे में बिठाके पहुँचते थे और कहते थे इसको आगे बिठाओ और इसको देखो ये स्कूल से भाग नहीं ना पाए उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ा हुआ बड़ा होने के बाद जब एक से दो से तीन से चार जब पांचवीं क्लास तक पहुँचे तब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा के पढ़ाई क्या चीज़ होती है तो हमारा मन लगने लगा और हम पढ़ने लगे उसके बाद हमारे पिताजी बहुत ही पहले अमीर थे और पढ़ाई करने के लिए कहें बेटा पढ़ते रहो आप लोग और पढ़ाई से ही जो है कि आगे चलके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या कर सकते हो पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है जो शिक्षा होता है कहीं भी आप जो हैं रह सकोगे बोल सकोगे एक पढ़ाई ऐसी अच्छी शिक्षा होती है कहीं भी उठ बैठ सकोगे अगर आपको बोलना चलना नहीं आया तो आप किस काम के तो शिक्षा जिसके पास रहता है वही गाँव से लेके समाज से लेके कहीं भी आप रहोगे तो आप बैठ के उससे आप ठीक से बात कर सकोगे अगर अनपढ़ रह जाओगे तो आप बात नहीं कर सकते